जी हाँ मैं बिल्कुल ट्रेन का वर्णन कर सकता हूँ मैंने बेंगलुरु से नागपुर के लिए ट्रेन पकड़ी थी जो की शताब्दी एक्सप्रेस थी और जो मेरा रिजर्वेशन है वह पहली क्लास में हुआ था उसकी सीटें काफ़ी आरामदायक थी और मुझे नीचे की बर्थ मिली हुई थी जिसका इंजन बिजली से चलता था और काफ़ी कम शोर होता था उसका बाकी रेल के पहियों और पटरियों की आवाज का शोर मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई देता था पटरियाँ और सफ़र में धचके तो कम थे बाकी लोगों की भीड़ काफ़ी थी थोड़ी सी गंदगी थी और बाथरूम जो था वह काफ़ी गंदा था वह जाने लायक नहीं था इंडिया को अपने ट्रेन व्यवस्था को थोड़ा और सुधारना चाहिए जिससे लोगों के आवाजाही को थोड़ी सा और आरामदायक बना सकें ट्रेन के दौरान मुझे नाश्ता परोसा गया था जोकि ठीक था और चाय उसकी उतनी अच्छी नहीं थी कुल्हड़ में चाय देते तो थोड़ा सा और अच्छा होता जो खाना था वह उतना गर्म नहीं था बाकी ठीक था पर खाने लायक नहीं था धन्यवाद